पानिमे जे जाइ छै हेलैलए तऽ हेलैलए जाइ छै तऽ डर होइ छै जे किछु कि छै ईंटा छै कि पत्थर छै कोना छै कि छै चोट हइ लागैके डर होइ छै कि जानवर छै ओहिमे नहि चप जुत्ता पिन्हके जाना चाही जाहिसे देहमे भारी नहि होना चाही देहमे भारी होइके बाद ओ भारी भए जाइ छै देह भरिआ जाइ छै तऽ जाइ छै तब जइसे अथी हेलैके बाद ओहिमे कीड़ा रहै छै मकोड़ा रहै छै साँप रहै छै कीड़ा रहै छै बहुत तरहके डर होइ छै जे कि छै कोना छै नहि छै ओहिमे पानिमे तैओ पा हेलैके बाद सी सिखैलए पड़ै छै सिखि जाएके बाद पानिमे कोना पानि कि कहै छै रेती मारै छै रेती मारिके निकलैलए पड़ै छै निकलिके तब होइ छै सिखनाइ जे ओहिमे कतना बाल बच्चा छै ओहिमे जानवर छै कीड़ा छै मकोड़ा छै साँप छै कीड़ा छै फतिङ्गा छै सबकिछु छै ओहिमे पानिमे जाएके बाद बहुत डर होइ छै ईंटा छै पत्थर जाके ओहिमे आब चोट लागतै कि लागतै कोइ कहनाइ कठिन छै ओहिमे इएह होइ छै जे जाएके बाद आब बहुत सोचिके जाएलए पड़ै छै जे कोना हम जएबै तऽ ओहिमे जीवन बचतै जीवन बचतै कि कोना हेतै ओहिमे सोचिके जाएलए पड़ै छै ओहिमे जाएलए पड़ै छै सोचिके तऽ ओ जुत्ता पिन्हके नहि जाएलए पड़ै छै ओहिमे कपड़ा या हल्का लैके जाए पड़ै छै जे हल्का रहै छै कपड़ा तऽ देह भरिआबै नहि छै भारी होइके बाद पानिमे डुबैओके डर भए जाइ छै रेती रहै छै खलखल रेती खलखल रहैके बाद ओहिमे भए जाइ छै दिक्कत जे या देह भारी भए गेलै तऽ ओहिमे डुबैओके डर भए जाइ छै जे देह हल्का रहै छै तऽ रेती मारिके अहाँ पाएर हाथ मारिके निकलि जाइ छै निकलैके बाद ओहिमे जे आओर आदमी रहै छै आदमी रहैके बाद तऽ हुब रहै छै जे हेबे आओर छै जे ओ डुबिओ जएबै तऽ निकालैवला लोक छै निकालि लेतै निकालि देतै तब तब तऽ हुब रहै छै या असगर रहैके बाद ओहिमे बहुत डर भए जाइ छै जे हम तऽ असगरे छिए कोइ नहि छै के निकालि देतै अगर यदि डुबि जएबै तऽ कोइ देखबो नहि करतै नहि देखैके बाद तऽ आओर नहि कोइ देखि लेतै तब कहुनाके निकालिए देतै अथी कि गोढ़िआ रहै छै गोढ़िआ रहैके बाद जालोसे छाँकि लै छै छाँकैके बाद तऽ लोक जमा भए जाइ छै बहुत आदमी जे हे फल्लाँ कोइ डुबि गेलै यऽ कोना अएतै तऽ ओकरा छाँकि लै छै छाँकैके बाद लोक जुटि जाइ छै जुटि जाइ छै तऽ जे हेलैवला रहै छै जे हेलैवला रहै छै तऽ ओ निकलि जाइ छै हाथ गोड़ पाएर मारिके जे पानिके काटिके आओर जँ नहि जे निकलैवला रहै छै ओकरा रेती मारि दै छै